ॾींहों ॾींहुं वधंदड़ संसार खे ॾिसंदे हिन पढ़ाईअ लाइ बि घणो ई फेरो अची वियो आहे हिकु जसमानी रूप में ऐं ॿियो इंटरनेट जे रूप में जसमानी रूप हिन वक़्तु जेको आहे ॾाढो तमामु इंपोटेंस आहे अहमियत भरि आहे उन मां असांखे इहा सिखिया मिले थी त असां उन जे मथां उन वर अख़र जी माना लिखी सघूं था उहो जेके इंटरनेट जे थ्रू आहिनि असां उन्हनि ते का बि माना कान्ह लिखी सघूं था जसमानीअ वारे रूप में असां उनखे कंहिं वक़्तु बि यादि करे सघूं था जंहिंजे करे उहे असांखे असानी सां यादि अची वञे थो ऐं मां हिन वक़्तु जसमानीअ वारा जेके किताब आहिनि उहे इस्तेमालु कंदो आहियां जेके मूंखे वक़्तु बाय वक़्तु मूंखे उन्हनि मां मदद मिलंदी आहे